मैने फ्रॉड कॉल जो हिकु दफ़े मूंखे आहियो हुओ हुन में इहो हुओ की असां मुंहिंजो आधारु बैंक में अपडेशन कराइण लाइ चयो त चयूं तव्हां मूंखे पंहिंजे आधार जी डीटेल ॾियो ऐं ओटीपी ईंदव तव्हां मूंखे उहो सभु ॾियो त मां जीअं ई हुननि ओटीपी जो नालो खयों जेसि ताईं हुन आधार जे लाइ छड़ो चैन पियूं तेसि ताईं त ॻाल्हि थी सघंदी आहे की भई बैंक जो हुजे औरि उहा बि मूंखे इहा ॻाल्हि त ख़बर हुई की ऑनलाइन आधार अपडेशन न थींदो आहे लेकिन वरी मां हुन शइ के जीअं ई हुननि ओटीपी जो नालो खयों मां तुरंत सम्झी वियुमि की हीअ फ्रॉड कॉल आहे त पोइ सम्झी त वियुमि उन्हनि खे वरी जेको बि मां चई करे फोन हुननि जो हटायो ख़तम करायो की भैया तव्हां त मां न ॻाल्हि कंदुसि हिन बारे में लेकिन हुननि पोइ मूंखे हिकड़ी ॿी बि शइ मूंखे दिमाग़ में आई की जेके अॼुकल्ह असां ॿारनि जे हथ में फोन छॾे रखूं था न उहो ॾाढो रिस्की आहे भई ॿारनि खे हिन शइ जी जानकारी कोन्हे की कहिड़ो लिंक आहियो आहे छा आहे ॿार गेम थो खेॾे या वीडियो ॾिसे थो हुन में लिंक आहियो उहो त क्लिक थो करे छॾे औरि हुन महिल हुन जे हथ में फोन असांखे हुन जी कोई जानकारी बि नथी थिए उहो प्रोसेसिंग थींदो वञे थो मैसेज ईंदा वञनि था असांखे कुझु नथो ख़बरु पए औरि ॿार पंहिंजे गेम में लॻियलु आहे त भई हिन शयुनि सां बचण जे लाइ ॿारनि जे हथ में फोन ॾियो त कई शयूं लॉक करे ॾियो